अहिड़ा घणेई एप आहिनि जेका मां जेको जॾहिं मां जॾहिं ऑफ़िस जो कम कंदी आहियां बाक़ी बि घर जा कम कंदी आहियां त हुन लाइ जेको आहे मां घणेई एप जी सहायता यां मदद वठंदी आहियां जीअं ई ज़ूम आहे अगरि असांखे ऑनलाइन मीटिंग करिणी आहे यां मीट आहे यां टीम्स आहे ही त हिकु थी वियो पाणी पीअण लाइ बि जेको आहे हाणे एप अची रहिया आहिनि ऐं हिन खां पोइ असांखे पंहिंजे मानीअ खे अगरि हीउ ॾिसणो आहे कि कहिड़े वक़्ति असांखे छा करणु घुरिजे त हुन लाइ बि घणे अहिड़ा एप्स आहिनि ग्रामर्ली एप आहे टू डू एप आहे ट्रेलो एप आहे त हिननि ई जुदा जुदा एप्स आहिनि जेका असांखे मदद करे रहिया आहिनि हाणे ई थो करे कि असां हिन में जेको आहे जॾहिं बि मानी खाऊं था अगरि मंझंदि जी मानी खाइणी आहे त सूमर जो छा खाइणु घुरिजे मंझंदि जो खा छा खाइणु घुरिजे अगरि भाॼियूं खाइणु घुरिजनि चांवर खाइणु घुरिजनि कि न छो लाइ वज़न अगरि वधे थो यां जेको आहे कोई बि तक्लीफ़ु आहे कि अगरि असां वर्क फ़्रोम होम पिए था कयूं त हुन केस में जेको आहे असां पंहिंजे मानीअ खे असां पंहिंजे लाइफ़ स्टाइल खे असां पंहिंजो रोज़मर्हा खे ज़िंदगी खे जेको आहे ॾिसी था सघूं ऐं हुन खे जेको आहे असां सुठो था करे सघूं